आयज आमच्या ह्या घराक पंचवीस वर्सां जालीं आयज आमचो खोशयेचो दीस हें घर बांदपा खातीर आमकां इंजिनियरान प्लॅन काडून दिलो कॉनट्रेक्टर दिलो पूण रेंव शिमीट बाकीच्यो हेर वस्तू चिरे सगळें आमी हाडलें घराची सुरवात केली बाथरूम जालो हॉल जालो बेडरूम जालो किच्छन जालें देवारो देवाचो रूम जालो ह्यो सगळ्यो वस्तू जेन्ना जाल्यो तेन्ना हळू पेंटींग जालें स्लॅब जालो हें सगळें टापटीप जावन घर उबें जालें खरें पूण हॉल बेडरूम हातूंत ज्यो वस्तू जाय आशिल्ल्यो आनी आमचें मेन म्हणल्यार बायलेक आवडीचें आमचें किच्छन तें करतासतना आमी किच्छनाची मांडणी केली पूण तातूंत जें किच्छनाचें जें सामान जाय तातूंत सगळ्यांच्याच गरजेचें म्हणजें टेबल आतां हें टेबल हाडपाक आमचें कडेन आशिल्लें लाकूड सोंपलें आनी नवें मारतलो आनी जितें लाकडाचें करतलो कितें म्हणून एका फ्रेंडान सांगिल्लें म्हूण आमी बायल म्हणपाक लागली बाजारांतल्यान हाडया बाजारांतल्यान टेबल हाडपाक वता तेन्ना आमकां एक नवीन शॉप दिसलें आनी शॉप आमच्याच गांवच्या शामकांत मेस्ताचें हाज्या शॉपार जायत्या तरेचें रेडीमेड वस्तू आशिल्ल्यो ताका त्यो पळयता पळयता बायलेक आवडल्यो पूण तो सांगपाक लागलो ह्यो रेडीमेड वस्तू अडजंट कोणाक जाय आशिल्ल्यान घेवपाच्यो तुमचें घर एकूच खेपे बांदला इतलें सोबीत आसा हांवें पळयलां तें तेन्ना तुमच्या किच्छनाक आमच्या कडेन जायत्यो ऑफरी आसात बरें सायलाचें मेज कर मरे मागीर बायल हळूच ताका रेट विचारपाक लागली ताणें चड म्हूण सांगलें पूण आपल्या कडेन ऑफर आसा ती तुमी सवकास सवकास दिवपाक शकतात तेन्ना ताणें आमकां लागींच्या मेजा वयले सागवान लाकूड दाखयलें जायत्या सायजीन पांय बाकीचे हेर वस्तू कदेलां करपाक जितलें लाकूड लागता तें बरे रेटीन दिलें आनी सुंदर सोबीत टेबल करून दिलें गेली पंचवीस वर्सां जाली हें टेबल जर कोणय आयज जरी भितर आयलो जर आयजच हाडलां काय विचारतात सोयरे येतात फ्रेंड्स येतात ह्या टेबलाची आनी एक गजाल म्हणली जाल्यार हें टेबल नाका तेन्ना फोल्ड करूंक मेळटा अशी सुंदर मांडणी हांणी केली मागीर त्या टेबला बरोबरच आमी हेर ज्यो वस्तू जाय आमकां लाकडाच्यो त्यो सगळ्यो वस्तू बेडरूमांतली खाट देवाकुडींतलो देवारो हें शामकांता कडल्यान करून घेतलें हो इतलो सुंदर मेस्त उतराचो पयश्यांक थोडो वेळ रावपी आनी घराक परफेक्ट आनी टिकाऊ लाकडाचो वापर करून दिवपी हें मेस्ता कडल्यान आमी हें लाकूड घेवन जें आमचें टेबल केलें पंचवीस वर्सां घराक जाली घर भायल्यान मात्शें पोरणें दिसल्यार पेंट काडल्यार जाता घराक पेंट काडल्यार घर चकचकीत पूण लाकडाक पेंट काडटा जाल्यार लाकूड मजबूत उरपाक जाय पूण ह्या लाकडाक आमी तीन ते चार वर्सांनी ह्या मेजाक पॉलीश करपाक शामकांताक फोन करतात तो मेस्त धाडटा आनी आमकां सर्वीसय दिता तेन्ना पंचवीस वर्सांक हें टेबल तश्याचें तशें दिसता जेवपाकय बसपाक धादोस आनी खूश जाता तुमी जर केन्नाय खंयूय वचून जर तुमचें बारीकशें डायनींग टेबल जर जाय हाडपाक जाल्यार तें हाडचे परस शामकांता म्हऱ्यान वचून तुमी ऑर्डर दिल्यार तुमकां मनाक जाय तशें रिजनेबल लाकूड घेवन तो तुमकां दिवपाक शकता आमगेर येता तीं सोयरीं म्हजे फ्रेंड्स केन्नाय म्हज्या टेबलाचो फोटो धाड म्हणटात पूण तांकां इतले पयस व्हरप कशें असो जेन्ना प्रस्न येता तेन्ना हो आमचो गुणो मेस्त शामकांत तांकां डिलिवरी सुद्दां व्हरून पावोवपाची ऑर्डर घेता तुमी सुद्दां तुमकां केन्ना जाय जाल्यार म्हाकाय फोन करूं येता हांव तुमकां ह्या शामकांत मेस्तालो नंबर दितां तुमी तो घेयात आनी तुमच्या घराची सोबितकाय वाडयात